हाँ मैंने बहुत सारे मनोरंजन गतिविधियों के बारे में बता ज़रूर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे मनोरंजन गतिविधियों में शामिल हुई हूँ क्योंकि मुझे मनोरंजन अपने आप को मनोरंजन करना बहुत अच्छा लगता है मैं अपना मनोरंजन खाली समय में डांस करके करती हूँ क्योंकि मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नृत्य करने से मुझको अंदर शांति मिलती मेरे अंदर शांति मिलती है मुझको नृत्य से मेरा जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है दिनभर का सब निकल जाता है नृत्य करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है और तो और मैं टी वी भी देखती हूँ अपने खाली समय में अपने आपको मनोरंजक रखने के लिए बहुत सारे टीवी शोज हैं जो मुझको पसंद है जैसे कि बिग बौस इस्प्लीट्स विला और डांस के बहुत सारे शो हैं जैसे डांस इंडिया डांस डांस दीवाने जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें मेरे मनोरंजक होता है यही सब चीज़ें हैं जो मेको बहुत अच्छी लगती हैं अपने खाली समय में मनोरंजन करने के लिए